ओइ नोंसोर खामानिखौ खामानि मावगोन नामाब्रा आं बेसर फोनो नागिरदोंमोनलै दस बिगासो दुइ बिगासो आरो ओमफ्राय जेनेबा अ जेनेबा थिखा थिखा लागोन ना जेनेबा हाजिरा मावगोन जोंना दस बिगा बेसर फोनो नागिरदोंमोन आरो औ बेसर ए दस बिगा

माने जेनेबा नोंसोरनोनो दायथ' होखाजोबनोसै आरो फोनाय हानाय नानाय गासैबो माने बोखांनाया नोंसोरनो जागोन आरो ओइ बेसे दिन लायो माने हाजिरा हाजिरा सानसे हिसाब हमो ना जेनेबा थिखा हिसाब हमो बिदि आरो

ओमफ्राय जेनेबा बे माबायदि लायो साबैसे नोंसोर साबैसे दं मावग्राफ्रा साब्रै औ बे माने बिखौ थाबनो नांगौमोन आरो आंनो औ दा माने बेसर लायनायावबो बे बिधान लायनायावबो थांनांगोन आरो नोंसोरो लायनो थांनांगौ ओमफ्राय बे जेनेबा बिगायाव बेसेबां जायो बेफोरखौ एसे आं बे औ औ औ जेनेबा औ औ

औ दा माला लोगो हमनो होमब्लालाय गाबोनो होमब्ला गाबोन फुङाव लोगो हमनानै मोजाङै रायज्लायनोसै ओमफ्राय बिधान लायनोसै लायनानै माबानोसै आरो ओमफ्राय दामफोरखौ थिख खालामनोसै बेसेबां लायो बेसेबां लायो माने उथायना होनांगोन आरो जेनेबा बे खिथिखौ औ

औ औ औ

बेखौथ' मोसौफोरखौथ' माबानांगोन बेरा होनांगोन आरो औवानि बेरा होनांगोन ओमफ्राय बे गारि गंसे लानांगोन ना बिदान लायनायाव गारि हमनानै लांनोसै ओमफ्राय असुबिदा जायोना नङाब्ला बे गारि बेटारि गारिफोरखोनो लां लांनोसैदां लांनानै बे माबायाव रौथा सुनिबार बाजाराव मोनगोन नामाथाय मोजां बिदान ना नार्सारियाव लायनो गाबोनो दे दे होमब्लालाय हामबाय दे दे